ہمارے یہاں علاج اس لیے صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا کیوںکہ یہاں پر وہ سویدھا موجود نہیں ہے ہسپتالوں کے اندر خاص کر سرکاری ہسپتالوں کے اندر پوری سویدھا موجود نہیں ہے اور بہت سے لوگ زیادہ تر لوگ بہت سے کیا زیادہ تر لوگ پریویٹ اسپتالوں میں ہی اپنا علاج کرانا چاہتے ہے اس کی وجہ یہ ہے نہ تو یہاں پہ کوئی اچھی اچھی یونیورشٹی ہے اور نہ کوئی اسکول کالج ہے اچھے اچھے نہیں ہیں نہ کسی نے غور و فکر کیا اس چیز کے اوپر ہسپتال بڑے بڑے ہیں ان میں ڈاکٹر اچھے اچھے نہیں ہیں اسٹیکچر بھی اچھے ہیں لیکن ان پہ کام کرنے والے کوئی آتا ہی نہیں ہے کام کرنے والے اور کام کرانے والے آئیں گے تو کام کرنے والے بھی جبھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے یہاں پر علاج کرانے کے لیے ہمیں بہت دور دور جانا پڑتا ہے جیسے چندی گڑھ پی جی آئی ہوا اور دہلی ایمس ہوا بہت دور دور دہرادون جولی گرانڈ ہوا ایسی جگہ پر ہمیں جانا پڑتا ہے کیوںکہ یہاں پر سرکاری ہاسپٹل کوئی اچھے نہیں ہیں اور اگر زیادہ کوئی بیمار ہے یا زیادہ امرجنسی ہے ایک دو ہسپتال ہے ایسے وہ کچھ دیر مریض کو رکھنے کے بعد پھر آگے چلنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں پرائیٹ پرائیویٹ والے تو اس قدر پیسہ لوٹتے ہے کہ عام لوگوں پر انہیں دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہمارے حکمران کو کسی ایک حکمران کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے یہاں پر اچھے اچھے ہاسپٹل اچھی اچھی یونیورسٹیاں اور بچوں کے لیے اچھے اچھے اسکول ان چیزوں کے موجود کرائے